زندگی میں میں نے بہت سارے سفر کیے ہیں لیکن ان تمام سفر میں مجھے سب سے بہترین سفر جو لگا وہ ہماچل پردیش منالی کا تھا منالی کا سفر ہم نے سردی کے موسم میں کیا تھا سردی کے موسم میں منالی کا موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے اور برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے جو دل کو بہت سکون دیتی ہے